हमें डॉक्युमेंस बनवाने में कई प्रकार की समस्या होती हैं जैसे कि लाइन में लगना और कोई पैसे भी माँगता है डॉक्युमेंस बनवाने में बड़ी मुश्किल मुश्किल आती है डोकुमेंस बनवाना बनवाने के लिए हमें लोक सेवा केंद्र या अन्य स्थानों पर जान होता है डोकु डोकुमेन मेंट बनवाने में बहुत मुश्किल होती है जैसे कि यहाँ से लोक सेवा केंद्र पैदल जाना पड़ता है और भी समस्याएँ आती हैं डेक डेक डेक्यूमेंट बनवाना बहुत ज़रूरी भी है और डेक्युमेंस बनवाने बहुत मुश्किल मुश्किल मुश्किल भी होता है और बहुत समस्याऍं भी आती हैं जैसे कोई पैसे माँगता है कोई काम नहीं होता कल आना कोई बोलता है कल आना या परसों आना आपका काम हो जाएगा जैसी अन्य प्रकार की समस्या आकी आती हैं क़ानूनी डॉक्युमेन तैयार करने में बहुत समस्याऍं आती हैं यह डाक्युमेंस बनवाना भी ज़रूरी रहता है और भी समस्याएँ आती हैं डॉक्युमेंस अनिवार्य रूप से भी बनवाना है डॉक्युमेंस बनवाने में बहुत बनवाना बहुत कठिन है फिर भी एक्सेरी डॉक्युमेंस बनवा लेते हैं